ہیلو گڈ ایوننگ سر سر لکھنؤ ٹنڈن موبائل ہب اسٹور سے بات کر رہے ہیں جی سر مجھے ایک لیپ ٹاپ چاہیے تھا نیو لیپ ٹاپ بجٹ سر ساٹھ ہزار تک کس کس کمپنی کا جی جی اس سے کم رینج میں جی ایچ پی کا جو ہے ایچ پی اس میں اچھا تو بہتر کون سا رہے گا سر جی سر جی اچھا یہ ایم آئی کا سسٹم ہے جی جی

ٹھیک ہے سر ایم آئی پہ ہی سر ای ایم آئی جی چھ مہینے والا اس کا کیا رہے گا ٹھیک ہے سر میں شاپ پہ آ کے بات کروں گا سامنے سے ٹھیک ہے